جی میرا آپ نثار اخلاق لائبریری سے بات بول رہے ہیں جی میں پورنیہ سے بول رہا ہوں میرا نام ثمامہ ہے آپ کے پاس کتابیں مل جائیں گی کچھ کتابیں جی میں نے کسی سے لیا یہ نمبر وہ کتابیں لینی تھی تین چار لائبریری سے القراۃ الراشدہ ہدایت النحو یا تعلیم العلم

تیسری جلد

نئی ایڈیشن آئی ہے جی تو امید ہے کہ اس میں اچھا ہی ہوگا پڑھ کے فائدہ ہوگا مجھے لائبریری سے باہر نکالنے کی اجازت مل جائیں گی کتابیں لائبریری کی ٹائمنگ کیا ہے

مجھے چار کتابیں چاہیے تھیں القراۃ الراشدہ ریاض الصالحین ہدایۃ النحو اور ہدایہ جلد اول اور ان کے شروحات چاہیے تھی اور چاہیے آپ کے پاس ابھی اور

جی ٹھیک